तैरने से शरीर में बहुत कुछ फायदे होते हैं और शरीर स्वस्थ भी रहता है साथ में अपन को ऐसा लगता न कि मानसिक शांति भी मिलती है और तैरने से बहुत से फायदे होते हैं जैसे कि रोज मैं शाम को आधा घंटा और सुबह आधे घंटे रोज तैरने जाती हूँ उससे शरीर में थोड़ी सी ताकत भी बनी रहती है फुर्ती भी आती है क्योकि तैरने से दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहता है और बहुत सी चीज़ों में राहत मिलता है इसको करने से शरीर का खून भी अच्छा सर्कुलेसन होता रहता है और बेहतर मन को शांति देता है मेरे अंदर जैसे कि पहले ब्लड प्रेसर की कमी आने लगी थी तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और तैरना करने से फायदा ये है कि मैं रोज अच्छी नींद लेती हूँ जैसे कि यहाँ तक कि ये कठिन तैराकी करते समय भी ठंडे ठंडे पुल से लम्बे समय तक रहने के साथ साथ मुझे मुख तापमान भी थोड़ा कम मिलता है और अच्छा लगता है तैरने से रोज तैरते रहने से रोज मैं तंदरुस्ती और शरीर में फुर्ती आ गई है जैसे कि मेरे को अच्छा लगने लगा है रोज मुझे शरीर की कैलोरी भी थोड़ी सी बढ़ने लगी है मेरी याददाश्त में भी फ़ायदा हो गया है और ब्लड प्रेसर जो था न कम होने से मुझे उसमें मदद मिलने लगी हैं और शरीर थोड़ा सा लचीला भी हो गया है ऐसा लगता कि हड्डियों में जैसे प हले की कोई जान नहीं थी अब थोड़ी हड्डियाँ भी मजबूत होते जा रही हैं